पच्चीस पाँच दू हजार चौबीस तेइस पाँच दू हजार छब्बीस छब्बीस पाँच दू हजार सत्ताइस दू अठाइस छब अठाइस पाँच दू हजार छब्बीस